सिंधी भाषा जो मुंहिंजे जी जीवन में ॾाढो वॾो महात्तम आहे मुंहिंजा माता पिता पाणु सिंधी सुठी पढ़णु लिखणु ॼाणींदा हुआ ऐं उन्हनि असां खे प्रेरणा ॾिनी कि पुट ऐं तव्हां बि सिंधी पढ़णु लिखणु सिखो त असां स्कूल में कक्षा छटवींअ खां ऐं ॾहें ताईं असां सिंधी लिखियासीं पढ़ियासीं पिणि सिखियासीं उन्हनि जी प्रेरणा सां उहे ॾाढी सुठी सिंधी ॻाल्हाईंदा हुआ लाड़काणे मां पापा जिनि जॾहिं आया हुया मम्मी जिनि त उन्हनि खे बि सिंधी ॾाढी सुठी ईंदी हुई उहाईं प्रेरणा असां पंजनि ई भाउरनि भेनरनि में बि आहे असां सभु सिंधी पढ़णु लिखणु ॼाणींदा आहियूं मालिक जी दया सां ऐं माता पिता जे आशीर्वाद सां ऐं सिंधी भाषा सां ॾाढो लॻाव आहे कोइ बि जंहिंमहिल असां गीत भॼन बि बुधंदा आहियूं त हिंदीअ में ॿुधूं था ठीकु आहे सुठो लॻंदो आहे पर जेॾीमहिल न कोइ सिंधी भॼन सामुहूं ईंदो आहे याने पाकिस्तान जो या हितां जो कोई सिंधी कलाकार असांजे भारत देश जो ऐं सिंधी कोई भॼन ॿुधंदा आहियूं त कननि खे ॾाढो मिठो लॻंदो आहे दिल गदगद थी वेंदी आहे ॿुधी करे ऐं लॻंदो आहे छा त असां जी मिठड़ी ॿोली आहे ऐं झूलेलाल जो प्रोग्राम असांजे इते झूले सांई झूलेलाल जी जयंती जेका मल्हाई वेंदी आहे कटनी शहर में ॾाधी धूम धाम सां मल्हाई वेंदी आहे सॼो शहर उन में रंग जी वेंदो आहे झूलेलाल चालीहें में सभु जेके विर्त रखंदा आहिनि ऐं साईंअ जे प्रति जेका उन्हनि जी श्रद्धा आहे आस्था आहे उहा ॾिसणु जहिड़ी आहे त सिंधी भाषा सां मुंहिंजो ॾाढो अति स्नेह आहे मुंहिंजे सॼे परिवार जो बि स्नेह आहे असां पाण में घर में ज़ाल सां बि मां सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदो आहियां ज़ाल मानसी भेरवानी असां हिकु ॿिए सां जेको विढ़ंदा बि आहियूं उहो बि सिंधीअ में विढ़ंदा आहियूं त तंहिंजी माना असांखे सिंधी भाषा सां अति स्नेह आहे ऐं सिंधी भाषा जो असांजे पूरे कटनी शहर कटनी जंहिंजी शहर जे नाले में ई नी लॻल आहे त हाणे तव्हां सम्झी वञो उन शहर में सिंधियत जो वॾो प्रचार प्रसार आहे मां ॾिसंदो आहियां सिंधी त हिते घण में आहिनि ई पर ॻाल्हाईंदा बि सभु सिंधीअ में आहिनि ऐं सिंधियत में मिठड़ी ॿोली पाण में सिंधियुनि जो कॾहिं द्वेष न हूंदो आहे सदाईं पंहिंजे कम में मतिलबु रखंदा आहिनि धंधे सां मतिलबु रखंदा आहिनि ऐं हिक ॿिए सां उथणी वेहणी नंबर वन हूंदी आहे ॿियनि जी तुलना में सिंधियुनि जी उथणी वेहणी ॾाढी सुठी हूंदी आहे त सिंधी ॿोली जी सं जो असांजी संस्कृतीअ ते ॾाढो वॾो प्रभाव आहे असांजी पहचान सिंधी ॿोली आहे असांजी मातृ भाषा सिंधी ॿोली आहे त असां इन ॿोलीअ जो मान वधायूं ऐं मां चाहींदुमि त असां अचण पे अचण वारी पंहिंजी जनरेशन खे बि इहा सेखत ॾियूं त उहे बि सिंधी भाषा खे वधाइनि वसाइनि ऐं असांजे पंहिंजी मातृ भाषा में हर जॻहि ते युनिवर्सिटीज़ में स्कूलनि में बि असां प्रयास कयूं कि इहा भाषा जो उन में सम्मिशन थी वञे उहा भाषा उन में बि अची वञे जंहिंमें असां हिकु विषय असांजो उन में बि हुजे ऐं यूनिवर्सिटीअ में बि इहा भाषा जेका आहे चङी तरह रजिस्टर थी करे हर डिस्ट्रिक हर शहर हर गांव में पहुंचे धन्यवाद हरिओम